ہاں جی سر ہاں جی ہاں بولیے جی ہم تو آتے ہیں دیکھو جی بچے کی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو جام بھی لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا تو لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار تو ٹائم سے پہلے پہنچا کرتے ہیں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے میری تو تو سر گھر پہ تھوڑی بیماری چل رہی ہے تو اس میں ٹینسن میں تھوڑا لگا ہوا ہوں تو اس وجہ سے میں آ نہیں پاتا آپ کے یہاں نہیں میری کہیں بھی آج تک شکایت نہیں آئی ہے کیونکہ میں موقع ہی نہیں دیتا شکایت دینے کا اس وجہ سے تو آپ کی بات صحیح ہے جب دیکھو جی بچے کی طبیعت کی تو یہ معلوم نہیں رہتا کب ٹھیک ہو جائے گی یہ تو بس خدا کو پتہ ہے لیکن جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی جی ہاں جی کیسی ہے ہل طبیعت تھوڑی ٹھیک سی ہونے لگی لگے گی تو میں آپ کے یہاں فوراً آ جائیں گے دیکھو کبھی بھی کہیں بھی شکایت کا موقع نہیں ملتا مجھے یہ کبھی کبھار ہو جاتی ہے دیکھو حالات ایسے چل رہے ہیں اس وجہ سے جی جی نہیں نہیں نہیں ہے میں آ جاؤں گا آپ کے یہاں کل کو ہی آ جاؤں گا ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر مجھے جلدی چھٹی کر کے جانا بھی ہوگا اس وجہ سے جی جی کیونکہ طبیعت خراب چل رہی ہے تو ہاں جی پہنچ جائیں گے

جی جی ٹھیک ہے جی ہاں جی شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے جی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی آئندہ ٹھیک ہے جی آ آ جائیں گے